हाँ हमारे गाँव में तो ऐसा है कि साठ परसेंट लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास के बारे में पूरा विश्वास रखते हैं और कुछ भी होता है या बीमारी हो गई कुछ भी हो गई तो पहले बाबा लोग के पास जाएँगे किसी मठ में जाएँगे किसी साधु संत के पास जाएँगे लेकिन चालीस परसेंट जो पढ़े लिखे अब के हैं वह ऐसा विश्वास नहीं करते वह दर्द दवा अपना करते हैं ना तो झगड़ा करते हैं और बाकी लोग तो किसी बाबा के यहाँ किसी तांत्रिक के यहाँ किसी ओझा के यहाँ या ऐसे ही दौड़ लगाते रहते हैं मान लीजिए की ऐसे में बहुत सीरियस भी केस हो जाता है और लेकिन उनको विश्वासे नहीं है उनको इसी सब पर विश्वास है नजर झाड़ फूक जो भी आता है वह कुछ ले ही कर जाता है लेकिन फिर भी उनको उन्ही में विश्वास है